जी बहुत समय पहले की बात है जब हमलोग स्कूल टाइम में पढ़ते थे तो हमारे स्कूल से हमें टूर पर ले जाया गया था जो जिसका नाम तो हमें नहीं याद है लेकिन बहुत ही अच्छी जगह थी तो हमलोग वहीं साथ में बैठकर सारे दोस्त बातें कर रहे थे तभी हमें दूरी पर बहुत ही छोटी चीज़ दिख रही थी जो हिल रही थी तो हमलोगों ने तय किया कि उसे देखा जाए तो हमारे पास एक ही दूर एक दूरबीन था जिससे हमलोगों ने देखा तो बहुत ही सुन्दर चिड़िया दिख रही थी जिसे हमलोगों ने एक एक करके लगभग काफ़ी देर तक देखा जो दिखने में बहुत ही आकर्षक और सुन्दर थी बाकी हमलोगों ने जब उसे उसे देखकर जब हम अपने ग्रुप में बताए तो सभी लोग हमारे स्कूल के जितने भी लोग गए थे लगभग चालीस या पचास लोग थे सभी लोगों ने इस चिड़िया को देखा और चिड़िए को देखने के बाद सभी ने कहा कि यह यह तो बहुत ही अद्भुत और आकर्षक चिड़िया है जिसे देखने के लिए वहाँ उपस्थित बहुत सारे लोग जो हमारे साथ नहीं भी गए थे वह भी सभी लोगों ने इस चिड़िया को देखने के लिए अपने अपने उपकरण निकाले जोकि दूरबीन सभी के पास थी तो सभी लोगों ने देखा कुछ लोगों ने हमारे दूरबीन का भी इस्तेमाल किया और उस चिड़िए को देखा जो दिखने में लगा वह कई कई रंगों की थी जिसे देखने व जिसे देखने के बाद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और इधर उधर भी उस चिड़िए को खोजने लगे जब वह वैसी चिड़िया उन्हें आसपास कहीं नहीं दिखी और हमलोगों ने देखा कि ऐ यह वही वैसी ही सेम चीज़ हमें दूरी पर दिख रही थी फिर हमलोगों ने दूरबीन की सहायता से देखा तो एक अच्छी और सुन्दर चिड़िया बाकी दिखने में बढ़ियाँ लग रही थी लेकिन वैसी चिड़िया नहीं थी जैसी हमलोगों ने पहले देखा तो दूरबीन की सहायता से देखने के बाद हमलोग अपने टीचर्स को भी बताए तो टीचर्स लोग भी देखने के लिए हमारे दूरबीन का इस्तेमाल किए और चिड़िया को देखने के बाद वह हमारी प्रशंसा करने लगे कि हाँ आप लोगों ने बहूत अच्छी चीज़ दिखाई हमें ऐसी चिड़िया आज के समय में देखने में बहुत कम ही मिलती है तो दूरबीन की सहायता से जब हमलोगों ने देखा उसे तो हम हमारे ही मदद से बहुत सारे लोग लगभग दस सौ से दो सौ लोग लोगों ने उस चिड़िया को देखा हमारे ही दूरबीन की सहायता से जिसे देखने के बाद सभी लोगों ने हमारे पूरे ग्रुप की प्रशंसा की और कहा कि ऐसी चिड़िया को दिखाने के लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं जिसे देखने के बाद हमलोगों ने जब हमलोग अपने घर लौटे उसे देखने के बाद तो हम अपने घरवालों के सामने भी यह बात रखी कि हमलोगों ने आज एक बहुत ही सुन्दर चिड़िया एक दूरबीन अपने दूरबीन की सहायता से देखा जिसे सुनने के बाद हमारे घरवाले हमारी कहानी को और भी आगे सुने और हमलोगों ने जब बताया कि उसका कलर चार पाँच कलर का था तो घरवालों ने व कहा कि अच्छा दूरबीन की सहायता से देखने पर सभी चीज़ अच्छा दूर की चीज़ें पास दिखने दिखने लगती हैं और उसे देखने के बाद जब हमलोग फिर अपने स्कूल गए तो हमलोगों ने वहाँ भी देखा कुछ हमें दूरी पर दिख रहा था तो हमलोगों ने फिर फिर फिर दूरबीन की सहायता से देखा तो वही चिड़िया लगभग वैसी ही चिड़िया हमें फिर अपने गाँव में भी दिखी जिसे देखने के बाद हमलोगों ने फिर से सभी को बताया सभी लोगों ने फिर से हमारे दूरबीन की सहायता से अपने उसी चिड़िया को देखा और लोगों ने कहा कि हाँ यह तो वही चिड़िया है हमारे दोस्त और हमारे टीचर लोगों ने भी देखा और फिर हमें बताया